पहिरीं मूं वटि नोकीआ जो की पेड वारो फ़ोन हूंदो हो अ उने में सि सिर्फ़ु एतिरो ई पाण हुन खे यूस कयो उपयोगु करे सघूं पिया की हुन सां सिर्फ़ु पाण ॻाल्हाए सघूं पिया ऐं हाणे व स्मार्ट फ़ोन अची विया आहिनि जंहिं सां पाण वीडियो कॉल करे सघूं था त वीडियो कॉल सां पाण खे ईअं लॻंदो आहे त पाण व आम्हूं साम्हूं वही करे ॻाल्हायूं पिया ऐं स्मार्ट फ़ोन सां घ घणेई मनोरंजन जे शयूं मिठी ॾिसी वठंदा आहियूं क कईं रील्स ॾिसंदा आहियूं ऐं पंहिंजो टाईम पास करे सघूं था स्मार्ट फ़ोन जे हुजण सां पाण किथे बि केॾीमहिल बि पंहिंजा फ़ोटोस वीडियोस किल्क करे क खीचे सघूं था जो पंहिंजी यादियुनि खे ठाहे था छॾनि व त स्मार्ट फ़ोन घणेई यूसफ़ु उपयोगी शइ आहे ऐं हाणे सभु अॼु कल्ह सभु ॼणा स्मार्ट फ़ोन ई व ता वापिराइनि स की पेड वारा फ़ोन जामु घटि थी विया आहिनि